आङो दावबायनायाथ' आं हारसिंनो दावबायनो लुबैयो आरो जेनेबा गारिफोर लानानै हारसिंनो हारसिंबा दा माने आंहा इन्टारेस जायो आरो लोगोजों दामाने आंहा एसेबां इन्जय मोना ओंखायनो हारसिङैनो आङो दावबायो आं भुटानआव बांसिन दावबाय हैबाय थायो जोंनि न'सुंसे हादराव बेयाव बेरायनानै आं जोबोद मोजां मोनो बारहावा ओरैनो दंफां लाइफां बारहावाफ्रा मोजां ओंखायनो बे जायगायाव आं बांसिन बेरायहैयो दैमा दैफोराबो जेनेबा गुसु दुगैनोबो मोजां आरो आं हारसिङै दा माने हारसिंनो बेरायनानै हारसिं गोसो बायदि जानो मोजां मोनो आरो जेराव मोनायो बेयावनो हर थाबोयो आरो आं आङो बेहाय आरो जेरै मेघालयफोराव बेरायनो मोजां मोनो आं दा माने बेसिनि लामाखौ जोबोद मोजां मोनो लामाया एगदम गेददा गेददि लामाफ्राव थानानै गाहायनि भिउसफोरखौ नाहरनो जोबोर मोजां मोनो आङो ओंखायनो आङो एसे हाजो एरियाव सो था माने बेरायनो मोजां मोनो जायखिजा हाजो आं ओरैनो समान जायगाफ्राव बांसिन बेराय बाङा आं जेखिजाया हाजो गोजौ एगदम बिफां लाइफां गोनां बेफोर जायगायावसो बांसिन बेरायो आरो हारसिं आं दामाने बेराय लांनानै भिदिअ रेकर्टबो खालाम लांखायो आरो मा नुदों मा नुवाखै सब आं मबाइलआवनो इखौ थामाने भिदिअ खालामनानै लाजोब खायो होनो सम माबेबा बेलेग गुबुन नुफेरि बेसाद नुबा आरो एफोराव भिदिअ लाबाय आरो पट'क लानानै आं फैयो आङो आरो बिदिनो सम सम बेरायबाय थानो मोजां मोनो आरो जिउआव बेराय लांबाय थागोन बिदिनो नै दा फैगौ जानुवारिफोराव आरो एसे बोसोर गोदान जानायफ्राव बांसिन बेरायनो मोजां मोनो आरो बेयाव दा माने गुबुन बेरायनो फैनाय मानसिखौबो आं लोगो मोनो लोगो मोनबाथाय दा माने सोंनाय रायदाव नायफोर जायो बबेनि बहानि फैदों ओंखायनो आङो हारसिंब्लाबो बेरायो आरो थाङै थाङैनो गुबु गोबां लोगो मोनलाङो गोजान जायगासिम आरो सिनायथि जायो बेफोर बाइदि आरो